ہمیں راحت علی خان کے بہت زیادہ گانے پسند ہیں اور عاطف اسلم کے بھی بہت سارے گانے پسند ہیں کیونکہ یہ جو گاتے ہیں جو سنگھنگ کرتے ہیں اس میں اردو ورڈس بہت یوز کرتے ہیں اور ان کا جو لہجہ ہوتا ہے ان کے جو گانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت لطف اندوز ہوتا ہے سننے میں بہت زیادہ ہی میسر کرتا ہے اور بہت زیادہ دل میں جگہ بناتا ہے کیونکہ ان کے جو گانے کا انداز ہے وہ دل کو ٹچ کر لیتا ہے اور یہ کچھ سیڈ گانے زیادہ یہ بناتے ہیں جیسے کہ راحت فتح علی خان نے گایا تھا کہ وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تسبیح میں پڑھتے ہو محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو مگر اب یاد آتا ہے کہ وہ باتیں تھی محض باتیں تو ان سب میں جو اردو جو اردو کے لفظ یوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں اور سننے میں بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے اس وجہ سے ہمیں اس طرح کے گانے بہت پسند ہیں اور عاطف اسلم کے بھی بہت گانے اسی طرح سے پسند ہیں اور بھی بہت سارے سنگ سنگر ہیں جن کے گانے ہمیں بہت پسند ہیں